जोङो हाल एवनानै फाथो खुबैयो आरो जोङो बे फाथोखौ दाङो दांनानै जोङो देदब्ला दाननानै जोङो सोमो सोमनानै जोङो सुयो सुनानै फोराननानै जोङो बाजाराव लाबोयो आरो जोङो हाल एवबावनानै जोङो बिसर खुबैयो आरो सबाइ खुबैयो सिबिं खुबैयो बेफोरखौ जोङो हानानै फोराननानै बाजाराव लाबोयो नाथाय जोङो आरबाव मुला लाफा लाइ गासैखौबो जोङो बे आबादफोरखौ मावबावो आरो गांसोफोर जाब्ला जोङो खन्थाजों दाङो